मेरी जेह्ड़ी सारे कोल बड्डी जेह्ड़ी स्ट्रैंथ ऐ मेरी हिम्मत ऐ ओह् एह् कि जेकर मतलब मैं पैह्ले कुसै गी किश बोलनी नेईं आं पर जेकर मैं बोलनी आं ते फ्ही मैं उसी मुहैं उप्पर बोलनी होन्नीं आं एह् मेरी पिट्ठ पिच्छै गल्ल करने दी आदत नेईं ऐ एह् मेरी सारे कोला बड्डी आह्ली स्ट्रेंथ ऐ लेकिन मेरी एह् कमजोरी ऐ कि मेरे अंदर ना कानफीडैस लेवल घट्ट ऐ कि कोई मिगी आक्खै अगर ओह् चीज मिगी पता बी होग ना फ्ही बी मिगी थोह्ड़ा इयां होंदा कि नेईं यार कुतै गलत होई बेसती होई जानी जियां असें कुतै टीचर नै गै किश पुच्छी ओड़ेआ औंदी बी औग चीज फ्ही बी मतलब मुहै चा ओह् थोह्ड़ा सोचने आं कि बोलचै जां नेईं बोलचै कुतै गलत नेईं होऐ कुतै बेसती नेईं होई जा अज्ज धोड़ी मैं स्टेज उप्पर नेईं चढ़ी दी आं कि मतलब कोई स्पेस स्पूज आस्तै एह् मेरी सारे कोला बड्डी वीकनेस ऐ